महेश बार एन रेस्टोरंट कॉल लागलें न्ही ओके म्हजे नांव संतोशी आनी म्हाका तुमकां ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली हय मात्शें म्हाका अर्जंट आसा

हय नॉन व्हेज हय चिकन मंचुरियान आसतलें हय चड स्पायसी करनाकात ओके

चिकन शेजवन रायस आसा न्ही ओके हय चिकन लॉलिपॉप आसा ओके वन प्लेट चिकन लॉलिपॉप

हय चड हय ओके ओके आनी मात्शे जाता तितके बेगीन येवपाक ट्राय करात ओके अड्रेस कळो न्ही तुमकां

हय तर हांव सारके एक्झेक्ट गांवणे रावता महात्मा गांधी स्कुलाचें ऑपोजीट

हय म्हालक्ष्मीच्यान आयले न्ही की तेजे नेक्स्ट स्ट्रीट येवपाचे दोन रोड गेल्या एक मडकय एक गांवणे सो गांवणे रोडान भितर येवपाचे भितर आयले की रायटान भितर घेवपाचें रायटान रायटान भितर घेतले की तुमकां महात्मा गांधी स्कूल दिसतले स्कुलाचे ऑपोजीटच हांव रावता हय आयले की म्हाका कॉल करात हय आनी वेजान कितें आसा चिकन मंचुरियन ना ना वेजन

पनीर फ्रायड रायस ओके हय एक हाफ प्लेट पनीर फ्रायड रायस दी आनी गोबी मंचुरीयन हय चलता हय म्हाका मात्शे अर्जंट जाय आशिल्ले सो प्लीज आतां तितके बेगीन हाडपाचे ट्राय करात

हय आनी पिज्जा बीन मेळटा ओके सो डबल चीज लोडिड पिज्जा एक जाय हय चड स्पायसी नाका ओके असो मिडियम टायप करात हय सो इतकें तुमी हय जाता तितके बेगीन डिलिव्हर करात ओके हय आयले की म्हाका मागीर कॉल करात हय हांव रोडार येवन रावतां ओके थँक्यू येस बाय